हलो नमस्कार भाईसाहब अरे आप ये क्या कहते हैं उसको यहाँ आप घुमवाते हैं मंदिरों वंदिरों के दर्शन वर्शन करवाते हैं आप अच्छा टुरिस्ट वाला काम है आपका अच्छा ये बता रहा था भाईसाहब कि कहाँ कहाँ घूमने वाला कहाँ कहाँ घुमवाते हैं आप

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये अच्छा और भी लखनऊ वगैरह में भी कोई है घूमने वाला अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ये जो अयोध्या है ये लखनऊ से कितना पड़ेगा कितनी दूर पड़ेगा किलोमीटर अच्छा आने जाने का लगभग कित तीन चार चार घंटे के लगभग लग जाएगा

अच्छा और रुकने के लिए रुकने के लिए व्यवस्था है अयोध्या में होटल वगैरह हैं अच्छा तो अयोध्या में राम मंदिर के अलावा भी कुछ घूमने वाला या मंदिर ही है वहाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मतलब अगर यहाँ से हम लखनऊ और लखनऊ से चार पाँच घंटे लगेगा अयोध्या पहुँच जाएंगे आँय और रहने और खाने अच्छा रहने और खाने पीने की व्यवस्था वहाँ प्रॉपर है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो आप अब अपनी मतलब टैक्सी लेके चलेंगे या बस वस से लेके चलेंगे अच्छा अच्छा चलिए तो हम जरा डिस्कस करके आपको जो है जल्दी फ़ोन कर देंगे फिर बताते हैं शाम तक ठीक ठीक है हम आपको डिस्कस करके शाम तक बताते हैं ठीक नमस्कार